संतोष कुमार झा हॅं संतोष कुमार झा बजै छी अच्छा सर हॅं नमस्कार

जी जी

जी जी

हॅं सर रहतै पूरा व्यवस्था करबै हम एना जी जी हॅं जी जी हॅं

हुं हुं निश्चित हेतै सर इएह एहिना हेतै हॅं सर निश्चित

जी हॅं सर हॅं हॅं निश्चित

नहि नहि निश्चित हॅं हॅं जी सर एहिना हेतै सर

हॅं कहिऔ जी हॅं

हॅं सही बात छै हॅं हॅं सर यस सर नमस्कार